پچھلے سال اگست میں میں نے ایک ٹیلی ویژن خریدا جو کہ بہت اچھا رہا میرے لیے مجھے بہت ساری ضرورتیں پڑتی تھیں ٹیلی ویژن کی میرے بچے بھی کاٹون وغیرہ دیکھنے کے لیے ادھر ادھر جاتے تھے پھر میں نے سونی کا ٹی وی منگوایا فلپ کارٹ کے ذریعے سے بچے کافی خوش ہوئے اس ٹی وی کو دیکھ کر کے اور ہم لوگوں کو بھی نیوز یا خبریں خبر وغیرہ سننے کی یا دیکھنے کی ضرورت پڑتی تھی تو اب ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور اس کے علاوہ کھیل وغیرہ بھی دیکھنا ہوتا ہے تو ہم لوگ اپنے گھر میں ہی ٹی وی دیکھ لیتے ہیں اور بچوں کے بچوں کے پسندیدہ کاٹونز اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی فلمیں وغیرہ بھی بچوں کی وہ لوگ بھی اسے دیکھنا پسند کرتے ہیں